मोनसे बिफांनिफ्राय आरोबाव मोनसे बिफां गायनो थाखाय बांद्राय खस्थ' नाङा जोङो बे बिफांनि दालायखौनो हास'नानै लानांगौ बेनिफ्राय हाब्रु आरो हासार एसे दै होनानैहाय सिथमनानै गायब्लानो बियो आरामसे थांगोन आरो नों मोनसे गोदान बिफांखौ मोनफिननो हागोन